औ गोजोनथों दङ जिरायदों मा औ मा खोथामोन बुंजागोन दे

दा बेथ' जों समाजनि मोनसे बिराथ माने बिसु बायदि बिस समाजनि बिस बियो गथिखे बिखौ फोजोबनांगौब्ला जोङो सासे सानैल' नङा गासै ससाइटिआनो बा समाजानो बेनि हेंथायै गसंनांगोन जों गासिबो मोनसे अर्गेनाइजेसन बायदि दानानै बेनि हेंथायै जोङो बुंनांगोन जे सार मोनसे एवारनेस लाबोनांगोन मानसिनि गेजेराव बे जौ जुवा बिदि जोंनि माने गाज्रि जोंनि ससाइटिनि थाखाय जों समासनि थाखाय जे गाज्रि बेखौ जोङो बिसोरनो माने मोजाङै बुजायनांगोन जे जौ माने जौ लोंनानै बा जुवा गेलेनानै मा जादों नखराथ' माने जाय गेलेग्रा बे गेलेग्रायाथ' दा नखरनिबो बिसार गैला ननि खामानिबो मावलिया थारमाने जुवाल' गेलेबाय थासै आमफ्राय जुवा गेलेनायनि उनाव नखरनि धोन सम्फथि बेखौबोथ' बेयो माने फानलां सिगोन ना मोसौ दंबा मोसौ फानसै सना दंबा सना फाननोसै बिदिहाय दे खालामनांगोन बिखो माने जोङो जहाय मोनसे खौसेथि खौसे जानानै माने गोख्रों मोनसे राहा लाथारनांगोन नंगौ नंगौ दे दे दे होमबा दे दे